हॅलो शाण्या

आ तुका गोंयांत चडशीं झाडांक किंदोळ वाडत कोंबयो अशीं तरेतरेचीं झाडां आसात माडत माडत म्हणटा सगळें घरां वापरतात झाड करून घराक घरा खातीर ती एक वांशे लिशे करून वापरतात किंवां म्हणटा वापरतात आनी अशीं तरी जंगलान जायत तरी वेगवेगळीं तरेचीं झाडां आसात वखदी गोंयांत तर पंचात्तर टक्की वखदी झाडां आसात हय वखदी झाडां आसात झपाची धुपाची आसात तुजी म्हणजे मसाल्या म्हणजे पत्री म्हणटात पत्रेची आसात सिनेमो म्हणटात इंग्लिशीन सिनेमोम म्हणटात अशी अशी तरी जायती आनी वकदाची झाडां खूबच आसा पय खयरी झाडां आसात खंय खयरी झाडां आसा खंयरी सुद्दां हेको वापरतात खंयची रंगां वापरतात हय रे रंग म्हणजे तेजी हें काडप तें शिजोवन हें करप आनी तेजें हो सद्यो मागीर हें काडप खंयराचें हें काडप शिजोवन ते करतात ते लोक करतात थंय हय गांवांत गांवांत न्ही ते स्पेशल लोक आसा तेजे करपी

आंब्याची झाडां चड आसात आंब्याची स हय बाळ आसा निसर्ग निसर्ग गोंयान निसर्ग खूब भरल्लो आसा गो गोंयचो सैम म्हणजे सगळ्यांत गोंयचो सैम म्हणजे खूबच हे बरो आनी काजू काजूच तर सामकेंच काजू काजूची झाड खूब आहा ती कळ्ळे आतां थोडे थोडे लोक सायरूय खूब आसा सायऱ्यूय खूब आसात सागवान म्हुटा ताका आमी पणसाची आसात सगळीं फळां फळांची झाड खूब आसात सायलांची खूब आसात हय चडशें दिसपणा तेजी सेंडल उड म्हणटा पळय आमी सेंडल हेजी गोंया जातात गोंया जायना ती पूण ती आतां खंय खंय रोय रोयल्या लोकांनी कोडू लिंबू कोडू लिंबा झाडा

बरें बरें